हमसभ तऽ जानवर एहि चलते पा पोसै छी किएकि हमरासभकेँ जानवर पोसनाइ बहुत जादा नीक लागै छै हम आर सोचलहुँ कि दरबज्जापर एगो गाइ भैँस रहै या बकरीसब रहै तऽ ठीक लागै छै एना घरमे जे बचि जाइ छै खाना पीना ओ फेकै से अच्छा छै कि अन्नसब अहाँ गाइ भैँसके दऽ दिऔ एहिसब कारण हमसभ पोसलहुँ आओर हमरा आरके सब दिन नीक लागै छी कि हमसभ एगो गाइ भैँसके अपना दरबज्जापर बान्हिके रखोँ ओहोसभ एगो सौख होइ छै जे हमरासभकेँ छै आओर एहन तऽ समाजमे बहुत सारा एहन लोक छथिन जिनका अपन अपन सोच होइ छै किछु आदमी तऽ एहिले बकरीके आओर भैँसके पोसै छथिन कि हुनका पोसिके नमहर कऽ कऽ कतेक तऽ मन्नत माँगै छथिन जेना कालीजीके या दुरगाजीके चढ़बै लै ओना ओहो सोचिके कतेक आदमी खस्सीके पोसलक आओर हमरा समाजमे किछु एहनो लोक छथिन जे ई सोचिके पोसै छथिन कि ई अगर हम बकरी या गाइ भैँसके पोसिके ओहिके बाद हुनका बेचिके किछु पइसा कमा लेबै या कोनो काम करैले चाहै छथिन जेना बकरी भऽ गेल अहाँके तऽ बकरीके पोसै छथिन फेर हुनका अलग जब ओ नमहर भऽ जाइ छै तऽ कोनो आओर आदमीके हाथसे बेचि देलखिन आओर फिर कि किनको से कीनि लै छथिन फेर हुनका पोसै छथिन फेर बेचै छथिन